हा असांजे खेत्र में घणेई प्रकार जा व्यंजन आहिनि जेका ॾाढा सुठा हूंदा आहिनि ऐं ॾाढा प्रसिद्ध आहिनि जंहिंमें हिकिड़ो अथा आहे कच्छी कड़क जीअं की दाबेली जे नाले सां प्रखियात आहे दाबेली सॼे वर्ल्ड में मां वेंदो आहियां न कच्छ जी ॿुधंदो आहिनि त कच्छ जी दाबेली तव्हांखे सभिनि खां वॾी वणंदव सभिनि खां सुठी में सुठी दाबेली जेकी आहे कच्छ में ठही वेंदी आहे ऐं इहा ख़ाली दाबेली न ढोकला थी विया या पोइ कुझु गुजराती बि तव्हांखे मां ॿुधायांव थो जीअं असांजो गुजरात बि असांजो स्टेट आहे जंहिंमें ढोकला खांडवी फाफड़ा जलेबी मठीया श्रीखंड ऐं रोठली रोठला हीउ सभु जेकी आहिनि ॾाढी प्रसिद्ध आहिनि ऐं जेका हिननि जेका ॿाहिरां खां माण्हू ईंदा आहिनि हीउ ख़ासि करे इन्हनि खे गुजराती खाधो त ॾाढो ई वणंदो अथव जंहिंमें इन्हनि खे आहे न पाण थी वियो दाबेली मां जीअं तव्हांखे चयईंं की ॾाढो मतिलबु ॾाढी लोकप्रिय आहे असांजे खेत्र में दाबेली त हीअ वधीकतर त ॿाहिरि हिननि जा असां हूंदा ई आहिनि दुकानूं ॾाढी दुकानूं हूंदियूं आहिनि इन जी दाबेली जी तव्हां मतिलबु हर हर ॿ गली छॾे करे आहे न तव्हांखे हिकु दाबेलीअ वारो ॾिसणु ईंदो ई ईंदो मतिलबु हीअ तव्हां असांजे खेत्र में ॾाढी में ॾाढी प्रखियात आहे